میں اکثر دوروں پر جاتی رہتی ہوں مطلب سفر کرتی رہتی ہوں جیسے کہ دبئی سعودی امریکہ جاپان کشمیر آگرہ یہاں سے میں اکثر جاتی رہتی ہوں کیوں کہ مجھے گھومنا کافی پسند ہے وہاں کی چیزوں کو میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہاں پہ کون کون سی چیزیں ہیں اور مجھے گھومنا کافی پسند ہے اور میں مطلب رات کے وقت سفر کرنا چاہتی ہوں کیوں کہ رات میں آرام سکون کی نیند آتی ہے اور اچھا لگتا ہے رات میں سفر کرنا اِس لیے میں رات میں سفر کرنا چاہتی ہوں اور ہر جگہ جانا چاہتی ہوں میں